अ हेल' अ बहा दङ औ दे ओरैनो गायनाय फुनायफोरा फ्राय जोब्बायना अ दे आंनाबो बिदिनो दोंबावो एसे एसे गायबाय हा माइफोराथ' एसे मोजाङानो बर्थमान फिथाइ थाइनाय समावसो बोरै जाहैयो दा बर्थमान थिगानो दङ बेनोथ' अ बिगायाव जोंनिखिनियाव बारा मोजां माइ मोननो हायालै सोब थेर' फनद्र मनसोल' जायो

औ दैनि बेबस्थाफोरबो बारा मोजां गैया दैया एसे बाहाय माबा जायो प्रब्लेम जायो नांगौबायदि दै मोननो हाया ए

ए गोसोबायदि नांगौब्लानो औ सोनो हायो होमब्ला जोंहा बिदि गैया बे अखासो नेबाय थानांगौ जायो माब्लाबा बे दंग साहा दोङो दैसा अखानि दैजोंसो बे माबायानो दैसायानो दै बोहैयो दा बिदि माब्लाबा खरानबो जानो नागिरो मोजां फसल मोनगोन मोना सिन्था खालामनो गोनां जायो

ए बे माथो बहुद मोजां हो हो ओरैनो होमब्लाथ' बहुद जागोन माइआ पार बिगा हो हो हो हो बेबो अ बिस पसिस अ मोजां अ ह ह ह

हासारथ' बिदि इसिबां बाहायनाय जाया बे माब्लाबा गोबोरफोर गेजेर गेजेर होनाय जायो बै एवनाय समावहायनो एसे एसे होनाय जायो गोबोर हासार आरो बिदिथ' हासार फ्राय होफैनानै गायाखै आं दिनैसिम एसे माबा बिलाइ हासारफोर होनानै गायोब्ला जागोन नामाथाय बिदि होथ'आखै आङो

दे थिगानो दोङो मेसेंफोराव ओइ माबाफोर गायसाबो ओरैनो ओइ मा होनना बुंगोन ओइ बानदा खबिफोर बानदा खबि माबा मुला सरि आलु आलु आलुखौ गायो

अ अ अ अ दहलाना दै थायो औ थिगानो अ माइ जाग्रा हायाव माइखौनो गायनांगौ आंनिया माइआ आयजं एसे होबाय आरो बै माहोनो ब्लेक राइसबो एसे गायबायलै आङो बिगा ओइ फुवासे जागोनदां ब्लेक राइसबो एसे गायदो देग्लाय ओइ बे थान नायगिरनानै गैया गायाखै जोसा माइब्रा गायनाय जायासै अ

अ गोरलैयाबो जोब्बाय ओं ओइ दा मानसिफ्राय नायगिरफिनसोनायखाय खायफा नायगिरोना जानो मागो दमासिफ्राव दाम जादो माथो बिबो माइब्रायाबो बा आसि थाखा एस' थाखा जादो पार केजि माइरङा एखोनो औ दाम मोनबाय बायगोनदां होनना एसे गायनाय जाबाय आरो देग्लाय मा जायोथाय ए

औ अ अ अ दे होमब्ला उनावहाय लोगो मोनसिगोन मोजां सावरायसिगोन ना दे दे दे ओं